अस ठंड गी बड़ा इंजाय करने होने जिसलै ठंड आंदी ऐ ते अस ठंड गी ठंड गी बड़ा इंजाय करना असें ठंड गी बितानेआं जि'यां हून ठंड आई ऐ अस घर बैठियै सारे जने कट्ठे होइयै इक थाह्र अग्ग बालियै ते उत्थै अग्ग सेकी सकने आं ते फिर अग्ग सेकियै फिर अग्ग सेकियै फिर उ'दे बाद अस कन्नै कन्नै मुंगफली खन्नेआं ते कन्नै कन्नै ठंड दा इंजाय करने आं ते कन्नै कन्नै अस मुंगफली खन्नेआं फिर उ'दे बाद जिह्लै उ'नें गर्मियां आई जंदियां ते गर्मियें बिच्च अस बाह्र जन्ने जित्थै ठंडा मोसम ऐ उत्थै जन्ने न्हानेआं गर्मियें च बरसांत दे मोसम च इंजाए करनेआं जि'यां अस न्हानेआं सारे न्हाइयै इंजाय करनेआं फिर धुमने ताईं जन्ने आं गर्मियें च कुतै बाह्र जित्थै ठंड ठंड दे मोसमे च जनेआं फिर उत्थै अस इंजाय करनेआं घुमनेआं ते गर्मी दा कन्नै इंजाय करनेआं जां अस गर्मियें बिच्च निम्बू पानी घोलियै ते पीनेआं ओह् पीनेआं मिट्ठा पानी घोलियै ओह् पीनेआं शरबत बनानेआं होर बी बड़ा किश होंदा जेह्ड़ा अस बनाइयै पीनेआं ते फिर अस बाकी आह्लें गी पलानेआं फिर अस गरमी दे दिनें बिच्च अस होर बी बड़े सारे ऐसी ऐसी जगह जित्थै अस घुमने गी जनेआं जि'यां कुतै मनाली होइया शिमला होइया फिर डोडा होइया डोडा होइया किश्तबाड़ होइया गर्मी दे दिनें अस उत्थै उत्थै जनेआं घुमने ताईं फिर अस गरमी गेई बी फिर अस इंजाय करने उन्न जि'यां ठंड़ आई ठंड बिच्च बी अस इ'न्ना गै मजा करनेआं ठंड बिच्च बी अस अग्ग सेकियै जां बालियै अग्ग गी सेकनेआं सारे कट्ठे होइयै कन्नै गल्लां करनेआं कन्नै मुंगफली खन्नेआं बदाम तोड़ी तोड़ी खन्नेआं कन्नै इंजाय करनेआं ठंड गी

ते इ'यां अस होर बी बड़े सारी चीजां जेह्ड़ियां अस ठंड बिच्च इंजाय करने अस होर बी बड़ी सारी जगह घुम्मने ताहीं जनेआं जिह्दे कन्नै सानूं बड़ा कुछ दिक्खने गी मिलदा मोसम दे बारे च पता चलदा उद्धर जेह्ड़े बी अस करनेआं उत्थै करनेआं जि'यां गरमी ऐ गरमी च अस साढ़े पेरेंटस सानूं बाह्र लेई जंदे जि'यां कोई उद्धर कश्मीर बिच्च लेइयै कश्मीर बिच्च लेइयै सानूं उत्थै लोकें दे बारे च पता चलदा उं'दी बोली दे बारे च पता चलदा होर बी सानूं बड़ा किश दिक्खने गी मिलदा कन्नै अस जनेआं इ'यै साढ़ी इ'यै कुछ गर्मी च दिक्खने गी मिलदा होर ठंड बिच्च बी दिक्खने गी मिलदा